माने जोङो सरखारि स्कुलाव फरायदोंमोन आमफाय जोङो बिराद गोबावसै आरो लेखा फरायनाया जोंनिया नागारबाय आमफ्राय बिदिनो गनदगल जानाय समायावनो इदिनो मारैबा नागारनाय जादों आमफाय फरायजोबनो हायासै गोदोथ' बिमा बिफायाबो बांद्राय गोरों गोरा खालामनो नाजायामोन ना दानियासो गैयाब्लाबो सेस्था खालामनानै हगारो हगारहरो स्कुलाव गोदो रोंबा दारों रोङाब्ला था होननानै दोनोमोन ना आरो जि खस्थ'यैसो थाङोमोन स्कुलाव गोदो थ' सिल'रावसो लिरोमोन ना स्कुल फरायनायफोरा अखा हाब्लाबो साथाबो लांना माबो लाङा थालिर बिलाइ माबा माबि खोबनानैसो थाङोमोन जोङो जेबो मोनलाङामोन मेथाय जानोबो थाइसे थाइनैल' मोनलाङोमोन स्कुलाव फैसाखौनो मोनलाङामोन खाथा गांसेखौनो जि गोबावसो लिरनांगौमोन बिदिनो फावथेन थावथेनबो लिरनो मोना माबा माबिबो लिरनो मोना बहुद खस्थ' जोंसो थाङोमोन आरो जोङो स्कुलाव जोंनिया आरो सिगांहाय बिदिनो बोरैबा बोरैबासो माबायोमोन दा जों फरायनाय स्कुलाथ' मास्टारफोरानो थैगु लांबाय दां गैला आङो क्लास सिक्स मोनबाय मोन बेयावनो नागारनाय जादों आरो स्कुलखो माबानानै गदआनो जायासै फरायनायानो न'खरावबो इसे गोरिब नालाय बारा होनो हायाखै होनो हायिनि थाखाय नागारनाय जादों